ہاں میں نے رات کو پرندوں کو دیکھنے کی کوشش تو کی ہے کیونکہ میرے دماغ میں سوال رہتا تھا کہ اگر صبح پرندے اڑتے ہیں تو رات میں بھی ضرور اڑتے ہوں گے تو میں نے بہت دھیان سے آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے دیکھا اب کوئی پرندہ دکھے اب کوئی پرندہ دکھے لیکن سچ میں یہ میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا بھی آسمان میں اور وہ سفید کلر کے تھے اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے پرندے وہ اور بہت الگ سا فیل ہو رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کوئی صبح کے الگ پرندے رہتے ہیں اور رات میں الگ رہتے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے سفید سفید اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج اور چاند کی روشنی